जैसे डांस करना पेंटिंग करना का एक टैलेंट होता है उसी प्रकार गाना गाना भी एक टैलेंट होता है मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाना गाना जब गाते हैं अगर आप शांत भाव और अच्छे सुर में गाते हैं तो दूसरों को काफ़ी अच्छा लगता है गाना गाना की गाना गाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इसे आप स्लोली धी धीरे धीरे आवाज में गाना गाएँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ मैं गाना गाता था और सभी टीचर लोग भी बोलते थे कि यह बहुत अच्छा गाना गाता है क्योंकि इसका सुर और ताल एकदम सही है गाना जब गाते हैं तो मन का भाव एकदम शांत रहना चाहिए और और अच्छे से गाइए ताकि दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे आज कल टीवीयों पर भी गाने के बहुत सारे शो आते हैं इंडियन आइडल हो गया बहुत सारे चैनलों पर आते हैं और सभी लोग गाना गाकर एक अच्छी तरह अच्छी तरह ज़िंदगी जो गाने में सफल हो जाता है वह जीवन में एकदम सफल हो जाता है टीवीयों पर भी आज कल गाना गाते हैं सभी लोग अ मेरा यूट्यूब चैनल भी है उस पर भी मैं गाना गाता हूँ और अच्छी तरह सर गाना गाता हूँ फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं काफ़ी लोग बोलते हैं की यह बहुत सुंदर गीत गाता है गाना अगर दिल से गाया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में जीद जब कभी भी कोई सैड हो जाता है तो गाना जब सुनता है तो अच्छा लगता है सभी लोग गाना के बहुत आशिक़ होते हैं ऐसे शादी ब्याह में गाना जब बजता है तो बहुत अच्छा लगता है